آداب جی جی جی جی آپ اگر ہمارے یہاں ہمارے سینٹر پہ آ جائیں تو با آسانی ہم اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں ہمارے پاس کئی فونز ہیں سیمسنگ کے الگ الگ ہائی رینج کے بھی ہیں اور سوٹیبل پرائز میں بھی ہیں آپ کو جو اچھا لگے گا وہ آپ چن لیجیے گا بھائی بیٹری تو اطمینان بخش ہے آپ مطلب آپ کو جو ریکوائر ہے ٹائمنگ آپ کے حساب سے آپ کے لیے بہت مناسب ہے آپ اسے لے سکتے ہیں بلا تردد بالکل بالکل جو بگننی مناظر ہیں انہیں قید کرنے کے لیے یہ فون بہت مناسب ہے اور اس کی جو کیمرے کی کوالیٹی ہے جس طرح سے یہ تصویروں کو لیتا ہے آپ کے لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے مراد ہے فوری طور پر آپ اسے لیجیے پچیس ہزار روپئے جی وہ بھی لے سکتے ہیں آپ آپ اگر ہمارے یہاں سے براہ راست لیں تو ہم اس پہ کچھ کر سکتے ہیں جی جی بہت شکریہ بہت شکریہ جی